हम भौतिक पुस्तक पढ़बऽ पस पसन्द करै छी एहि लअ कऽ कि दिनमे काम कयलाके बाद जखन हम घरपर रहै छी तऽ किताब पढ़ऽके मौका मिलैए अइ किताब पढ़लाके बाद हमरा जानकारी प्राप्त होइए दिनभरि हम व्यस्त रहै छी अइ लअ कऽ इलेक्ट्रॉनिक्स सँ हमरा पास सम्पर्क नहि अइ एकर अलावे ऑडियो बुक भी हम सुनै छी ऑडियो बुक सुनलासँ भी हम बहुत लाभान्वित भऽ रहल छी ऑडियो बुक बहुत ज्ञानके चीज अइ एकरासँ नौजवान बुजुर्ग बच्चा सभ लाभान्वित भऽ रहल अइ अइ लअ कऽ हम गाँव घरमे भौतिक पुस्तक बहुत अनिवार्य अइ भौतिक पुस्तकके द्वारा बहुत लोग अइसँ लाभान्वित भऽ रहल छथी आओर अपन ज्ञान प्राप्त कर रहल छथी ताकि कोनो प्रकारके दिक्कत नहि होइ ऑडियो बुक सभके पास उपलब्ध नहि छै गाँव घरमे एकर दिक्कत छै या इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी एहिठाम दिक्कत छै